اسکول کے بعد شام کی ٹوشن میں جانا آپ کو کسی بھی سبجیکٹ میں پر ہونے والی پریشانی سے بچا سکتا ہے اب جیسے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کسی سبجیکٹ میں ویک ہے تو وہ ایکسٹرا ٹوشن لے کر کے اس سبجیکٹ کو کو اسٹرانگ کر سکتا ہے اور اپنے اچھے مارکس لا سکتا ہے تو اس لیے اس کا کہیں نہ کہیں بہت امپورٹینس ہے اور کہیں نہ کہیں یہ ایک طریقے سے کلچر بھی بنتا جا رہا ہے جس میں لوگ جو ہیں اسکول جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسکول بھی جاتے ہیں اور وہ ٹوشن بھی جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے پاس اپنے لیے کھیل کود کے لیے یا کہیں اور آنے جانے کے لیے وقت نہیں ملتا جس کی وجہ سے ان میں فزیکلی مینٹلی وہ گرو نہیں ہو پا رہے ہیں اب اس کا جہاں پر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ یہی زیادہ تر شہروں میں لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو ٹوشن لگواتے ہیں تاکہ ان کے بچے بہت اچھے سے پڑھ پائیں اور وہی گاؤں میں رہنے والے لوگوں کے پاس ابھی یہ انتظام نہیں ہے